असांजे दक्षिण दिल्ली जे इलाइक़े में ॿुढनि जे ख़्याल लाइ सरकार ऐं कुझु समाजिक संस्थाऊं पारा घणाई कम कया विया आहिनि लाजपत नगर में लाजपत भवन आहे उते हुननि लाइ लाइब्रेरी आहे हिन जे अलावा लाजपत नगर जे विक्रम विहार इलाइक़े में तमामु सुठो हिक बुज़ुर्गनि जे लाइ क्लब आहे जिते हूं पंहिंजा वीचार पाण में रखंदा आहिनि उते हुननि लाइ स्वास्थ्य केन्द्र बि आहे हुन जे इलावा सिंधी नवजीवन सामाजिक संत कंवरराम मंदिर लाजपत नगर में बि बुज़ुर्गनि लाइ तमामु सुठी व्यवस्था कयी वयी आहे उते हुननि जे लाइ हर्बल चाय जो बि बंदोबस्तु कयो वियो आहे